ہیلو جی میم فاطمہ میم بول رہی ہیں پنکی ٹریول سے جی میم یہ میرے سر نے سجیس کیا تھا کہ دلی میں ہیں آپ تو مجھے گھومنا تھا دلی میں میم اکشردھام مندر ہے اور لوٹس ٹیمپل ہے اور ہنومان مندر ہے یہاں جانا ہے جی اور آپ بتا دیجیے اور آپ کے آپ کی لسٹ میں کیا کیا ہیں وہ بتا دیجیے مجھے

ہوں ہوں ہوں ٹھیک ہے جو مجھے پیکیج سمجھا سکتی ہیں آپ کتنے کا پیکج ہے کیا ہے ہم لوگ سیون ممبرس ہیں ٹو دے ٹو دیز میم ٹو ڈیز ٹو ڈیز جی ہوں اوہوں ہوں ٹھیک ہے جی میم لنچ اور ڈنر میں بریک فاسٹ میں کیا کیا مطلب سسٹم رہتا ہے آپ کے یہاں مطلب مجھے یہ بتائیے کہ آپ کی جو پیکیج ہے اس میں لنچ اور ڈنر انکلوڈ رہے گا نہیں رہے گا ہوں ہوں

ٹھیک ہے میم آپ ایک کام کر سکتی ہیں مجھے مجھے اس نمبر پہ نا واٹس اپ کر دیجیے جتنا بھی آپ کا جو بھی پروسیس ہے نا ہوں ہوں ہوں ہوں جی جی ٹھیک ہے ہاں ہوں ہوں ہوں جی جی جی جی آں جی آپ مجھے واٹس اپ کر دیے گا اور اس کے جو بھی ہیں نا مجھے بتا دیے گا اور آپ میم آن لائن پیمنٹ لیتی ہیں یا مطلب کیش لیتی ہیں ہوں تو میم میں تو میں میں جو ہے نا آن لائن پے کرتی ہوں ہمیشہ ہوں تو آپ مجھے کیو آر کوڈ دیں گی یا مطلب کوئی نمبر دیں گی اوکے آپ مجھے بل ڈیٹیل دے دیجیے پلیز ہوں ہوں ٹھیک ٹھیک ہے ٹھیک ہے تھینک یو